आमचे कडेन एलपीजी कनेक्शन आसा आमी ताचेर अर्दे अदीक जेवण त्या एलपीजीचेर करता पयलीं आमचे कडेन एलपीजी कनेक्शन नाशिल्लें तेन्ना सगलें रांदप जें जातालें तें चुलीर जातालें लाकडां वापरून जोळोव वापरून तें रांदप करताले तर जोळोव हाडपाची मजा रानांत भोंवपाची मजा आनी रानांत भोंवता आसतना रानफळां खावपाची मजा ही वेगळीच आशिल्ली ते निमतान रानांत वचप जातालें आनी सुटयेचे दीस आसले गाय हें रानांत वचप रानफळां खावप लाकडां जमा करप ही एक जणू सहलूच जाताली आज ती मजा एलपीजी खातीर बंद जाल्ली आसा अशेंय म्हणटात की लाकडांचेर किंवां चुलीर रांदिल्लें जेवणाक एक वेगळी चव आसता जी एलपीजीच्या रांदपाचेर गॅस स्टोवाच्या रांदपाचेर ती मजा टेस्ट आसना आनी ताका लागून काळ जरी बदल्लो जरी आमी विकसीत जाले विकासा वटेन आमी पावल मारलें तरी कांय जुन्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आज आमी विसरूंक शकना आनी तेजी व्हडविकायूय आमी विसरपाक शकना तेच पद्दतीन हें चुलीर रांदप हें एक वेगळो उमेद वेगळो आनंद आमकां दिवन वताली